مجھے جتنا گانوں کو سننے کا شوق ہے اتنا ہی گانوں کو گانے کا شوق ہے میرے فون میں موجودہ ایپلیکیشنز جیسے یوٹیوب اسپوٹیفائی وغیرہ پہ میں گانوں کو سنتا ہوں اور کچھ ایپلیکیشنس ایسی ہے جس پہ مجھے گانے کو گانے کا موقع ملتا ہے تو میں اس پہ گاتا بھی ہوں میں اپنے مستقبل میں ایک گلوکار بننا چاہتا ہوں اور جس میں مدد ہماری ایک استاد کرتے ہیں ہمارے شہر میں ایک بہت مشہور استاد رہتے ہیں جن کے پاس میں کلاسیز لیتا ہوں گانوں کو گانے کی ایک گلوکار بننے کے لیے جن سے میں صوفی گانوں کو سیکھتا ہوں صوفی گانے کیسے گائے جاتے ہیں وہ ہمیں سروں کے بارے میں بتاتے ہیں الگ الگ سروں کے بارے میں جسے ہم سیکھتے ہیں اور اس کی مدد سے گانوں کو گاتے ہیں